हॅलो कावस कॉर्नस रॅस्टोरंट हांवें बटर चिकनाची ऑर्डर दिल्ली ती अजून पावूंक ना आमी डिलीवरी पार्टरांच्या संपर्कांत येवपाचो यत्न करीत आसात पण ते फोन उखलनात ताच्या खातीर आमी तुमकां कॉल केला तुमी मातशें तांकां कॉल करून विचारपाक शकतात की ते खंय पावलात आनी ते कॉलाक जाप कित्याक दिनात तें कारण की म्हटल्यार आतां ऑर्डर दिवून ए वर भर मायज जाला अशें सदांच जाता जेन्ना जेन्ना आमी ऑर्डर दिता तेन्नां तेन्नां हेच घडटा आता सदांच अशें जाले जाल्यार हेच्या मुखार आनी आमी ऑर्डर दिवची ना आनी रेटींगय तुमकां खूब वायट घालतली मातशें बेगीन विचारात आनी आमकां सांगात प्लिज